डांस डांस में गानो ॻोल्हणु याने मौक़े जे हिसाब सां गानो चूंडिणो पवंदो आहे जीअं त झूलेलाल जी छेॼु आहे या कोई गरबा आहे या ईअं आहे त उन्हनि जे लाइ हिकु अलॻि ई हिकु गानो हूंदो आहे हिकु छेॼु हूंदी आहे जंहिंते असां उन हिसाब सां डांस कंदा आहियूं डांस करण सां असांजे तन मन में फुर्ती ईंदी आहे असांजो मन प्रफुल्लित थी वेंदो आहे ऐं असांखे जेका कुझु बि ख़ुशी हूंदी आहे उन में डांस कर त मज़ो ईंदो आहे शादीअ में छेॼु हरणु झूलेलाल जा पंजड़नि में एॾा केतिरा ई गीत आहिनि जेके ॿुधण सां कोई बि वेठलु माण्हू जंहिंखें डांस न ईंदी आहे उहो बि शुरू थी वेंदो आहे ऐं पंहिंजे सिंधियुनि में अलॻि ई गीत हूंदा आहिनि जंहिंमें असां पाण डांस कंदा आहियूं ऐं